یوگا سیکھنے کے لیے ہم کئی ٹی وی چینل کو فالو کرتے ہیں ان کی پیروی کرتے ہیں اور ان کے مختلف آسانیوں اور تربیت دینے والے مشاہرے دیکھنے کو مل جاتے ہیں اس کے اندر اگر سب سے پہلے جس چینل کا نام لینا چاہوں گا وہ ہے یوگا چینل اس کے بعد فٹ ٹیوب اس کے بعد زینا آستن ہے یوگا چینل کے اندر یہ ہوتا ہے خصوصاً یوگا اور طبیعت سے متعلقہ ویڈیوز وغیرہ اس میں پیش کیے جاتے ہیں پھر ٹیوب کے اندر ہوتا ہے یوگا سیشنس اور ورک آؤٹ ویڈیوز اس میں بھی دستیاب ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہے زینا آستن اس ٹی وی چینل میں زینا آستن کر کے ہے مختلف یوگا کلاسز اور ورک آوٹس ڈیلیور کیے جاتے ہیں جو ہمارے لیے بہت مددگار ثابت ہوتے ہیں اور اس کے اندر مشکلات کا جو سامنا کرنا پڑتا ہے وہ ہوتا ہے اسٹارٹنگ میں شروعات میں جب ہم یوگا جوائن کرتے ہیں تبھی ہمیں تھوڑے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے بعد آرام سے دھیرے دھیرے کرتے کرتے ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں